जय झूले टाइम्स ऑफ इंडिया हिकिड़ी सुठी पत्रिका आहे असांजे घर में सुबुह जो रोज छोकिरो ॾेई वेंदो आहे असांजे घर में सभु भांती पढ़ंदा आहिनि हुनमें इस हिकु हिकु ख़बड़ियूं सचियूं हूंदियूं आहिनि ऐं मथां खां आटिकल्स अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंमें माण्हुनि खे जाम आइडिया मिलंदी आहे के पंहिंजे कम कम जे लाइ जेको बि कम ॿार करे थो असां कयूं था न ॿियो असांखे घणे ईं ॿियां आटिकल्स बि पढ़नि घुर्जंदा आहिनि मिलंदा आहिनि जय झूले